अच्छा स्याला चला दा ते स्याला हून स्यालै जैदा टोड्डा ते साग गै चलदा साढ़े ग्रांऽ च ते बच्चे वास्तै बी सेह्त वास्तै टोड्डा ठीक रैहंदा ऐ ते बच्चे बी खुश होइयै खाई लैंदे न ते मक्कें दा आटा नेईं होंदा ते बजार लैने गी जाना पौंदा कुदै ते बजार दा आह्नदे ते बच्चे खंदे खुश होइयै घर दुद्ध देहीं बी होई जंदा ते गौ रक्खी दी गवै वास्तै गवै कन्नै गै इन्ने दुद्धै दा पनीर बनाई लैन्ने बच्चे दी सेह्त वास्तै बी ठीक रौहंदा ऐ ते बिच कदें देहीं थ्होई जंदा ते देहीं खाई लैन्ने होन्ने बच्चे खुश होइयै देहीं बी खाई लैंदे और फिर गाजरां होइयां स्यालै बच्चे गाजरां वी खाई लैंदे न बंद गोभी होइया गोभी होइया घर लाये दे घर दी सब्जी सेह्त वास्तै बेस्ट ठीक होंदी ऐ सरेआं दा साग जादै खंदे न बच्चे घर दी सब्जी खंदे खुश होइयै भिंडियां खाई लैंदे बच्चे खुश होइयै सरदियें च जादै मूली आह्लियां परौंठियां होई गेइयां आं मूलियां खंदे लस्सी बी खाई लैंदे खुश होइयै पीऽ लैंदे लस्सी छोल्लनी छोल्लियै पानी ते मक्खन कड्ढना मक्खन खाई लैंदे ताजा ताजा मक्खन बच्चे बड़ा खुश होइयै खंदे न घर दे दुद्ध दा बत्हेरा बनी जंदा पनीर बनाई लाओ देहीं बनाई लाओ जो सब्जी बनानी बनाई लाओ ते शैल बनी जंदा दुद्ध बिच बच्चे बी खाई लैंदे आपूं बी खाई लैने खुश होइयै साग ते सारें कोला बधियै होई जंदा ना स्यालै टोड्डा मक्क दा खाई लाओ बाजरे दा खाई लाओ स्यालै जादै परौंठियां ते टोड्डे मक्क दे होई जान सारें कोला बधिया होंदे सोआह् हून गरमियां आई गेइयां न भट्ठे भुट्ठे होई जंदे न गरमियें च जादै घिया होई जंदा ते और घिया वी सेह्त वास्तै ठीक रौहंदा ताजा घिया घर दी सब्जियां लाई दियां न घर दी सब्जी ताजा घिया खाओ ओह्बी शैल होंदा सेह्त वास्तै इयै चीजां खंदे बच्चे जादै खुश होइयै साढ़े भिंडियां होइयां घिया होइया